हॅलो हां हांव म्हापसा रावता आनी म्हाका आनी म्हाका मातशें बरें दिसना जिवाक तेन्ना हांव खंयच्या हॅास्पिटलान गेल्यार बरें जातलें ना आज मातशें जिवाक बरें दिसना म्हज्या मात्सो काळजांतूय कलकलसो लागला आनी तकलीय उसळटा म्हजी म्हजें नांव विमल कारे म्हजें वय अयशीं वर्सा हय मेळटली बसीचीं सुद्दां वेवस्था आसा म्हूण आयकलां आसा बसीची सुद्दां वेवस्था आसा तुमी फक्त म्हाका सांगात हांव त्या प्रमाणे वचूंक शकता थंय

आं आं

आं

आं आं तेंय शिवाय हांगा तेंय शिवाय हांगा तेंय शिवाय आजिलोत आनी दुसरो दोतोर आनी कोण आसा बरोसो

आं बरें बरें बरें आं बरें देव बरें करूं तुमचें